कला ही कला आसतां डिजीटल असो वा फुड्यांत कला ही सदांच बरी आसता पूण कला सादर करतनां एक लक्ष्यान दवरुंक जाय की त्या कलेचो मूळ हालपाक जायना कलेचो टच वचपाक जायना त्या कलेची जी ओरिजीनेलिटी आसता ती चेंज जावपाक जायनां हेचें आमी सदांच खास्त घेवंक जाय